तीर्थ स्थान में जैसे में कि मैं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन की हूँ बहुत अच्छा लगता है और गंगा माँ का शाम के टाइम आरती होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है और संकट मोचन बाब बाबा का भी दर्शन ओर्सन हमने किया है वहाँ भी हमको बहुत प्रसन्न प्रसन्नता मिली प्रसन्न हुई दर्शन करके और एक बार फिर मैहर माँ के पास गई थी दर्शन करले के लिए वहाँ भी उड़न खटोला का भी यात्रा से हम लोग ऊपर दर्शन किए वहाँ दर्शन खूब अच्छे से मिल गई और दर्शन करके घूमें फिरे फोटू ओटू भी खिचाएँ और फिर नीचे आएँ तो होटल चल रहा था उस होटल में हम लोग खिचड़ी प्रसाद ओरशाद खाए ओएँ बहुत अच्छी प्रसाद लगा फिर हमने यहाँ पर पड़ता है भगवा जिला में हरसू ब्रह्म बाबा धाम वहाँ भी हमने दर्शन किया है वहाँ भी बहुत अच्छी लगता है और बहुत भगवान जागता हैं मनौती बहुत जल्द पूर्ण करते हैं हरसू ब्रह्म बाबा उनसे आगे तीन नौ किलोमीटर पर मुंडेस्वरी माँ हैं वहाँ भी सात पहाड़ के ऊपर मुंडेस्वरी माँ हैं वहाँ भी हम लोग दर्शन करते हैं वो भी माँ बहुत जगता हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ भी उसके बाद हमने सासाराम में एक तारा चंडी माँ है वहाँ भी गई हूँ वहाँ भी दर्शन की हूँ वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने के बाद बहुत खुशी मिलती हैं माँ बहुत जगता भी हैं वहाँ से फिर जो एक हैं यहाँ पर चकियाँ की काली माँ हैं वहाँ भी हमने गया है वो भी माँ की दर्शन किए हैं रउरा में एक भण्डारी माँ हैं वो भी पहाड़ के ऊपर है तीन तीन देवियाँ हैं वो भी उनका भी हमने दर्शन किया है वहाँ भी बहुत हमें ख़ुशी मिली है वो भी माँ बहुत जागता हैं माँ भण्डारी माँ और हमारे यहाँ उहर में ठाकुर जी महाराज हैं वो उनका पूजा ऊजा होता है शंख बजता है उनका रोज सुबह भी पूजा होता है रोज शाम में आरती होती है और हमारे घर में हमारे जो पिता जी हैं वो भी ग्रंथों में जैसे रामायण है रामायण ओमायण पढ़ते हैं होता रहता है हमारे घर में और शनिवार मंगलवार को सुंदर कांड भी होता है हमारे घर में औ जैसे में है कि हम लोग मथुरा गोकुल भी गए हैं वहाँ भी घूमे फिरे हैं बहुत अच्छा लग रहा लगता है वहाँ भी और ऊ कहा कहा हाँ उसके बाद हम अब अयोध्या में रामचन्द्र जी का दर्शन करना चाहते हैं वहाँ तो अभी गए नहीं हैं मगर जाने के लिए सोच रहे हैं भगवान की मर्जी होगी तो वहाँ भी जाकर हमें दर्शन कर लेंगे हाँ हमारी यही सब पूजा पाठ में मन लगता है मैं बहुत पूजा पाठ करती धरती हूँ हम ऐसा सोचती रहती हूँ कि सच्चाई के रास्ता पर चलूँ और सच बोलूँ और देश को आजाद रखूँ यही मेरी कर्तव्य है